गोंयच्या राजकारण वेवस्थेंतली न्यायदंडाची भुमिका आनी ताचेर कार्यकरी आनी कायदे विभागाचें नियंत्रण हो गोंयच्या न्यायवेवस्थेचो एक अविभाज्य भाग आसा तो आमकां भारताच्या संविधानान दिला ह्या वेवस्थेचो मुख्य हेतू आसा न्याय दिवप संविधानाचें पालन करप आनी कार्यकरी भायरूच एगक्जिक्युटीव आनी कायदे विभाग भायरूच लेजिस्लेचर हांची परिसांगड घालप न्यायालय आनी ताचे अधिकर सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्ट आनी लोवर कोर्ट हे न्यायालयाचो भाग आसा गोंयांत बॉम्बे हायकोर्टाची पणजी ब्रांच राज्यांतल्या म्हत्वेच्या खटल्यांचेर निवाडो करता हें न्यायालय सरकाराचे निर्णय जर ते असंविधानीक आसले वा लोकांच्या हिताचेर उलट आसले तर ताचेर टिका करूं शकता कार्यकरी आनी कायद्या विभागाचें ताचेर नियंत्रण जर सरकारान खंयचेंय असंविधानीक कायद्याचो मसूदो पास केलो जाल्यार तो न्यायालयांत रद्द जावंक शकता मुख्यमंत्री आनी मंत्री लोकांचेर नियंत्रण दवरपाक सरकारी निर्णयाचो पुनरावलोकन करता सरकारी प्रकल्प परवाने जमीन अधिग्रहण भ्रश्टाचार अश्या विशयांत कोर्ट कितलेशेच वेळार सरकाराक दुरुस्त्यो करपाक सांगूं शकता उदाहारण कितले तरी वेळा सुप्रीम कोर्टान सरकाराचे निर्णय जशे की पर्यावरणाचे परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पांचो विरोध रद्द केलो न्यायालय लोकांनी जनहीत याचिका पी आय एल दाखल करूं येता ह्या खातीर सरकाराक उत्तराधार धरिल्लें वता लोकशाहींत न्यायालयाचो महत्व न्याय वेवस्था ही एक स्वतंत्र्य संस्था आसा जी कार्यकरी भायरूच एगक्जिक्युटीव आनी कायदो विभागाचो भायरूच लॅजिस्लेशनाचो दुरुपयोग उपयोग थांबयता ह्या संस्थेन संविधानाचें रक्षण केलांच आनी लोकांचें मुलभूत हक्क सुरक्षीत दवरले